पयलीं कितें आसतालें की ज्यो बायलो आसताल्यो पय तेंका भायर बी काम करपाक दिनासले तेंकां अशें घरानूत बसयताले फक्त बायलो अशो म्हणटाले की फक्त तुमी रांदपाच्या कुडीनूत आसपाक जाय तुमी भायर काम करून तुमचो कांय फायदो ना पूण आतां तशें ना पयलीं अशें आसतालें की जर तुमी भायरचीं जायत म्हटल्यार तुमी मॅन्स्ट्रुएशन सायकलान जायत वचात जाल्यार तुमकां अशें किचनान वचपाक दिनासले तुमकां हागपाकूत देवाच्या कुडी देवाच्या कुडीन वचपाक दीत ना हरशीं म्हुणू पूण तुमकां अहें रांदपाच्या कुडीन वचपाक दिनासले थंय तुमकां अहें रुमान न्हिदपाक दिनाल्ले सॅपरेट न्हिदचें पडटालें कोणाक हात लावपाक दिनासले तुमकां अशें खूब त्रास करताले तेतून पण आतां तशें कांय ना आतां कितें जालां की आतां पॅड्सां येयल्या लोक भूर आतां बायलां कितें भायर कामूय करूं शकता तेंकां आतां अशें तीं घरूय सांबाळटा भायलें काम सांबामाळटा आतां सगळें जग फुडें पावता आतां पॅड्सा घालून पॅडां घेता वेगळी वेगळ्या तरेचे आसता पॅडां स्टे फ्री विस्पर तशीं पॅडां घालता लोक आतां बायलां आनी कामाक करता घरूय सांबाळटा भुरग्यां बाळांकूय सांबाळटा आपल्या फॅमिलीक सांबाळटा भायलें सगळें सांबाळटा आनी सगळें आपलें बरें करता पयलीं कितें आसतालें की भुरग्यांक शिकपा म्हळ्या चेडवांक शिकपाक दिनासलेले भायर वचोन बीन कितें तें घरानूत कर म्हणटाले आनी तेंचीं लग्नां बी अशीं बेगीन करून दितालीं पण आतां तशें ना आतां तूं आपूण इण्डपॅण्डंट जावनूत तूं अशें लगीन जावं शकता मागीर तूं आपूण जॉब जॉब करता जाल्या तूं इण्डपॅण्डंट पयलीं जा आव बापा आनी मागीर जॉब करपाचें तेन पयलीं अशें कन्ना आतां आप सगळीं चेडवां आपले निर्णय खूब आपूण अहीं स्वता घेता आनी मम्मी डॅडीचें आपलें अशें सजॅशन घेता पण पयलीं तशें नासतालें पयलीं कितें आतालें की फक्त चेडवां मनशांक फक्त कितें आतालें की आवय बापायचें आयकचें आसतालें तीं खंय सांगता थंय तशें लगीन जा हें कर तें कर पण आतां तशें कांय ना आतां सगळीं आप आपले अशें आपलें स्वताचें पयलीं पयता आनी मागीर चित्ता फुडें कशें कितें जातलें तें माय मम्मी डॅडीचें अशें आयकता अहें ना की तेंचें आयकाना आयकता तेंचें सो आतां सगळीं अशीं वुमन इण्डपॅण्डंट आसा पयलीं सारकी अशीं ना